आतां जगांत बायक ही खूब इम्पॉर्टंट आसा तूं खंयय वयतलो जाल्यार बायक घेवून वचपा शकता आतां खंय मार्केटींत वयतलो जाल्यार ज्यो आनीक खंय सोयऱ्यांगेर वयतलो जाल्यार बायक इम्पॉर्टंट आसा आतां जगांत खूब अश्यो बायक आसात आनी म्हाज्यो आवडीच्यो म्हणल्यार एनएस बुलेट हिरो होण्डा स्पेलेंडर एचएफ डिलॅक्स केटीएम अश्यो खूब बायको आहा ज्यो जगांत चलता म्हजी ड्रीम बायक म्हणल्यार बुलेट म्हाका अशें स्वपन्न आशिल्लें म्हाजें की हांव म्हज्या ड्रिमान बुलेट्स चलोवचो म्हणून बट आतांची परिस्थिती पळोवन म्हाजे कडेन सद्याक आतां हिरो होण्डा आसा हिरो होण्डा ही बायक पेट्रोलाक बरी येता पेट्रोल आतां म्हारग जायत वता आनी चड किलोमिटर चलोवपाक लागून हावें हिरो होण्डा ही बायक घेतल्या हिरो होण्डा बायक मायलेजीक बरी येता आनी चलोवपाक बी स्मूथ येता बायक ट्रिपीक केन्नाय वयतलो जाल्यार आरामदायक बायक म्हणल्यार बुलेट अशें तरी म्हाका दिसता बुलेटीचेर तूं खंयय तुका त्रास नासतना तूं खंय वचपाक शकता